म्हाजो आवडीचो खेळ म्हणल्यार फुटबॉल फुटबॉलांत दोन टीम आसतात प्रत्येक टिमीक इकरा प्लेयर खेळटात एकलो गोलकिपर आनी उरलले खेळपाक तातूंत तीन रेफ्री आसतात एक मेन रेफ्री आनी दोग जाण लायन मॅन आसतात आनी हे खेळान चडशी पळोवपा आनीच खेळपाक पायनीच बॉल खेळटात आनी फकत गोलकिपराच्यान बॉल हातीक दवरपाक जाता आनी चडशी खेळ तितलो रफ एस जायना पूण एक एकदां थोडे थोडे प्लेयर चड रफ येवतात ताकाच लागून रेफ्री रेफ्री आसतात ती सगळे चोवपाक सारके कोण चड रफ येवता वो नॉर्मल हे सगळे रेफ्रीज चोयता आनी मागीर इफ सपोज कोणी रफ येवता जाल्यार मागीर पॅनल्टीज आसतात आनी फ्री की वा फॉल तेश कोन आसतात आनी ही खेळटना जर तर बॉल त्या बॉक्सांत जी माकींग केलो आसता ताच्या भायर गेल्यार कॉनर वा गोलीच्या सायडीन भायर गेल्यार कॉर्नर जातात नाजाल्यार सायडीच्यान भायर गेल्यार त्रोइंग आसता आनी टोर्नामेंट्स बीन आसतात तांच्या अकोर्डींग ते सबस्टिट्यूशन वा प्लेयर चेंज करपाक जाता ते ते टोर्नामेंटाक कोण ऑर्गनायज करता ताचेर आसता चडशें चोवपाक गेल्यार फकत प्रत्येक टिमीक एक गेमीक तीन पार्टी प्लेयर चेंज करपाक मेळटात पूण जो प्लेयर आतां एक प्लेयर चेंज करून ताका भायर व्हेलो ताका तो ताका परतून भितर येवपाक मेळना आनी गेमींत दोन भाशेची कार्डां आसतात एक येलो कार्ड आसता आनी एक रेड कार्ड म्हूण आसता जर आतां कोण प्लेयर रफ येवता जाल्या ताका स्टार्टींग एक येल्लो कार्ड दितात आनी इफ सप वॉर्नींग एसो इफ सपोज तो तर वॉर्नींग सारकें आयकना आनी जर तर रफ हेडपाक तरीच रफ हेडता जाल्यार तेका आनीक येलो कार्ड पडटा आनी जर तर दोन येलो कार्ड पडल्यार एक रेड कार्ड आनी जर तर थंयच्या प्लेयराक रेड कार्ड पडल्यार त्या प्लेयराक भायर बसयतात ते खेळपाक जायना आनी गेमीन आनी गोंयांत पासून फुटबॉल मॅचीस आसता आनी आतां रिसेंटली आय एस एल चलतात ती तेतून पासून गोंयचे जायते प्लेयर खेळतात आनी आमी प्रोफेशनल लेवलाचेर खेळोन येवंक ना आमी गोंयचे जे गांव गांवगिऱ्या वाड्यांतले लोकात ते गांवटी फुटबॉल खेळोन मागीर प्रोफेशनल लेवलाचेर गेल्यात